हाँ हेलो

हम फ़ोटो बनाते हैं आपको फ़ोटो खिंचवाना है कि बनवाना है तो ठीक है फ़ोटो खिंचवाइए कहाँ खिचवाइएगा मेरे स्टूडियो में खिचवाइएगा कि कहीं बाहर में जाकर घूमने वाला हाँ तो ठी बड़ा भी मिल जाएगा वह छोटा भी मिल जाएगा कहाँ से कौन से जगह पर आपको खिंचवाना पसंद करते हैं वहाँ चलिए हम आपके साथ में चल रहे खींचते हैं

ठीक ऐसे तो मेरा नाम बहुत चलती है बहुत चलता है बहुत बहुत दूर से आदमी आते हैं मेरे पास फ़ोटो खिचाने के लिए ठीक है ऐसे फ़ोटो भी खींचते है बिडियो ओडियो भी बनवाते हैं शादी में फ़ोटो भी खींचते और वीडियो ओडियो भी बनाते हैं ठीक है आपको कहाँ पार्क ओर्क में खिंचवाने की मर्ज़ी है कि कहीं सेमिंग पुल में आप जहाँ बोलिएगा वहाँ आकर खींच सकते हैं फ़ोटो ठीक है तो बड़ा फ़ोटो जे बनवाइएगा तो बड़ा फ़ोटो को अढ़ाई से तीन सौ रुपया लग जाएगा और जैसे एक फिट एक फिट लंबाई का और आठ इंच लंबा का तो उसमें आपको अढाई से तीन सौ रुपया लग जाएगा और फ्रेम में भरकर देंगे तो उसका अलग पैसा लगेगा पासपोर्ट साइज का हाफ फ़ोटो का फुल फ़ोटो का हाफ में हाफ में आपको पचास रुपये में छः फ़ोटो देते हैं हाँ ए डिजाइन में हर एक डिजाइन का आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं उसका रेट डेढ़ से दो सौ रुपये पड़ेगा आपको एक पीस का एक फ़ोटो का कम सम हो जाएगा